बीमारियूं इलाही वधी वेयूं आहिनि इनजे करे पाणि जवाबदार आहियूं जीअं त पंहिंजी रहिणी करिणी बराबरि न खाइण टाइम ते न ऐं सरीर जी सफ़ाई न रखण ऐं ॿियूं इलाही ॻाल्हयूं अॼुकल्ह जे ज़माने में शर्दी बुख़ार दिलि जो दौरो ऐं सभु बीमारियूं इलाही वधी वेयूं आहिनि बुख़ार इलाही कारण खां थींदो आहे जीअं त पाण जी रोग प्रतिकारक शक्ती घटी वञे ऐं ॿियो त ख़राबु पाणी पीअणु जंहिं करे ॿ इलाही बीमारियूं थींदियूं आहिनि सरीर में इलाही कीटाणु वञण जे कारण बि थींदियूं आहिनि पंहिंजे सरीर जी अलॻि अलॻि शयूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि जीअं त सरीर तपणु आलस थियणु सरीर में कणतण थियण धकु लॻण हिन हिनखां राहत लाइ पाण खे दवायूं वठिणियूं पवंदियूं आहिनि डाक्टर खे ॾेखारे दवाऊं वठी पाणि हिन में राहत मिलंदी आहे ॿियो दिलि जो दौरो अचण जे कारण इलाही आहिनि हिन ज़माने में दिलि जा दौरा इलाही माण्हुनि खे अचनि था ऐं सरीर बराबरि कमु न करण रोटी बराबरि न खाइण इलाही वधीक कमु करणु वधीक मग़ज़ु ज़ोर करणु इनजे करे बि पाण खे दिलि जो दौरो पवंदो आहे इनजे करे दिलि बराबरि कमु न कंदो आहे सरीर में टाइम ते घुम घुमीं रतु दिलि जे दिलि में रतु बराबरि न हलंदो आहे सरीर में टाइम ते न घुमंदो आहे ऐं हिन करे दिलि जो दौरो पवंदो आहे दिलि में बराबरि रत जो स ह हलंदो कोने थींदो आहे ऐं घणेई दिलि बराबरि कमु कोन कंदो आहे माण्हू ख़राबु असरु थींदी आहे ऐं हिन खां बचण लाइ पाण खे दवाऊं वठिणी पवंदियूं आहिनि दिलि जे दौरे लाइ पाण खे